हुँ गाममे कि कहै छै चक्की होल आओर ट्रैक्टरसे तैआरी होइ छै कि कहै छै मकइ गेहूँ आओर मुरगा पालन बत्तख पालन आओर सुग्गर पालन ई सब गाममे सब गरीब किसानके पास सब काम करै छै आओर जे कि कहै छै खेती विभागसे मुरगा पालनमे सबके दाना तैआर करिके ओहिमे खिलाबै छै गाइ पालन आओर भैँस पालन बकरी पालन एतना गाममे सबकिछु उपलब्ध छै सब गरीब लोक जे छै बकरीके बकरी पालन करै छै आओर गाममे सब तरहके बिजनेस सब तरहके कारबार छै गामके ओहिमे हर तरहके चीज देखैमे देखै पड़ै छै सरकारके तरफसे पानीके नल सभकेँ लगेने छै आओर सभकेँ अपन अपन कारबार बिजनेस सभ करै छै आओर आइकाल्हि टोटो टेम्पू सबकिछु खरिदके अपन बिजनेस करै छै गाममे हर तरहके अनेक बिजनेस छै गाममे सबकिछुके तैआरी होइ छै गाम अपन सहत खेतीके विभागमे सब कोइ सबकिछु लगाबै छै हर चीजके खेती विभागसे मिलै छै पटसन परवल खेती पटसन खेती मूङ्गके खेती यानि कि धानके सबकिछुके गाममे बहुत अच्छा तरहसे होइ छै आओर गाममे जे छै हर चीज चूड़ा मिल जइसेकि हर चीजके ओहिमे चूड़ा कुटिके सबकिछु करै छै सबकिछुके बिजनेस गाममे देखैके मिलै छै गाममे हर तरहके कारोबार हर तरहके बिजनेस अच्छा तरहसे होइ छै आजकल गाममे जे छै कि कहै छै हर चीज सबकिछु आगाँ बढ़ि रहल छै सबकिछुके कारबार बिजनेस बहुत आगाँ भै रहल छै पहिलेके जमानामे एतेक चीज देखैके नहि मिलै रहै आब सबकिछु गाममे पूरे तरहसे देखैके मिलि रहल छै गाम बहुत विकसित कै रहल छै हमरा गाममे कोनो चीजके अथी नहि पता चलै छै सबकिछु गाममे मिलि रहल छै हर चीजके हर विभागसे हर चीज गाममे उपलब्ध चारू तरफसे सरकारो बहुत चीजके बेबस्था करिके दै छै गाममे सबकिछु मिलै छै आओर गामके आगाँ बढ़ि रहल छै विकसित कै आगाँ बढ़ि रहल छै गाम कोनो चीजके दिक्कत गाममे नहि भै रहल छै खेती विभागसे लैके हर चीजके आगाँ बढ़ि रहल छै ठिके छै आओर हँ अपन गाममे जे छै चारो तरफसे रोड बिजली हर तरहके बेबस्था बहुत अच्छा छै कोन जे छै